میرے پسندیدہ اداکار شاہ رخ خان اور عامر خان ہیں اور اداکارہ جو ہے دیپیکا پاڈوکون ہیں اور مجھے اس کے پسند کرنے کا ریزن یہی ہے کہ شاہ رخ خان کی ایکٹنگ اور عامر خان کی ایکٹنگ مجھے بہت زیادہ پسند آئی لائک شاہ رخ خان کا جو پہلے جو ینگ ایج میں جو ایکٹنگ رہی ہے کافی شاندار رہی ہے اور کافی کافی دل لبھانے والی رہی جیسے ڈی ڈی ایل جے ہے اور بہت ساری موویاں ہیں جو شاہ رخ خان کو لوگوں سے الگ لوگ الگ ایکٹروں سے الگ کرتی ہے اور وہیں دیپیکا پادوکون کی چنئی ایکسپریس ہے اور جوان جو ریسینٹ مووی آئی تھی شاہ رخ خان کے ساتھ اور سب سے زیادہ پسند مجھے اگر کوئی فلم آئی ہے تو وہ عامر خان کی ہے تھری ایڈیٹ ہے تارے زمیں پر ہے لائک کی عامر خان کی جو ایکٹنگ ہے وہ کافی شاندار رہی ہے کافی بہترین رہی ہے لائک ان میں کوئی نہ کوئی اس میں لائک کہانی رہی ہے